हून दिक्खो जियां साढ़े अगर मतलब साढ़े टूरिमज कन्नै घूमन आए दे होन तां तुसेगी पता के साड़े किन्ने बिजनस चलाई सकने अस किश किश करी सकने हां जियां घूमन आए दे दिक्खना कि साढ़े बिच केहडे़ जगह घूमने निक्के निक्के कम्म लुआई सकने किश चीजां अपनी अस किश बी कम्म लाई सकने किश मुडे़ अस निक्की निक्की हट्टी खोह्ली सकने तुसें एह् चीज लेनी गै लेनी जेहड़ी चींजा इत्थे साढ़े इलाके गै होई सकदी ओहदे मतलब कुसे यार जगह ते तुसेंगी पता गै है अलग अलग चीजां उत्थे किश ना किश ऐसा किश है नेईं है कि कोई बी इद्धर चक्कर लाने गी औगा ते रामनगर च चक्कर लान आग ते उन्हे इत्थै किश ना किश अस निक्कियां निक्कियां हट्टिया खोह्ली सकने आं कुसैं लोके इत्थै लेनी कोई ताईं दा तांई इन्ना बिजनस चली सकदा टूरिजम कन्नै बिजनस चली सकदे ठीक ऐ हून दिक्खो कि मतलब कि किश बी मतलब जित्थै ज्यादा लोक जित्थै घूमन गी आंदे ना उन्हेगी दिक्खना कि भाई अगर दिक्खी लैओ अगर तुस किश बडे़ गै ज्यादा लोक आएदे अगर में इत्थै अपनी निक्की सारी हट्टी खुल्ली ओह्बी किन्नी चलनी ऐ इसले इत्थे लोकें इत्थै सामन लेने गी चीज लेनी एह् लेनी बो लेना ओह् लेना ते लेना ऐ कि अस बी कुदे जाह्चै घूमन गी हून आंऊ दिक्खी लैओ में कुतै घूमन गी जागी मिकी उत्थै इक चीज पसंद आई पाई उन्हे चीजें गी और ते और इत्ते उन्हेगी नेईं पसंद होनियां साढ़ियां चीजां ते हून साढ़े इत्थै इयां दिक्खेआ जाए साढ़े इत्थै केह् लेई सकदे लोक इ्त्थे दिक्खो हां ज्यादा तर लोक इत्थै केहडे़ जेहडे़ इयां जेहडे़ माला बगैरा लेनियां हून कोई लोक साढ़े इत्थै घूमने गी आए दे हून उन्हे कडे़ लेने जां फोटो लेने किश ना किश लेना अस निक्की मुटिट्या हट्टियां बी खोह्ली सकने कडे़ कुडे़ दियां हट्टियां होई गेइयां साढ़ियां जेहडे़ गल च पांदे इयां किश ना किश उन्हे कोई केह् करी सकदा अस ऐ बी है भाई टूरिजम अस मसाज दियां जेहडिया जेहकी लोकें अजकल मसाज आस्तै बी मशीनां चली दियां भाई लोक बौंहदे मसाज कराने आस्तै मसाज मसोज कराने आस्तै मतलब बेही जंदे ठीक ऐ मसाज करनी होऐ अस ओहदा बी बिजनस खोली सकने ओहदा केह् होना तुसें गी पता गर्मियैं दे दिन होंदे बंदे पानी पोनी पीना पौंदा होंदा लोकें ते असें रक्खी ओड़ना निम्बू पानी एहदा साढ़ा बिजनस चली सकदा निंबू पानी दा बिजनस चली सकदा ऐ इसकरियै गर्मियें च लोकें पीना गै पीना ठंडे ठोडे लाई लो तुस निक्की किन्ना कम्म चली सकदा बड़ा कम्म चली सकदा बड़ा ज्यादा होई सकदा बडे़ कम्म चली सकदे ऐसी गल्ल थोह्ड़ी ऐ नेई चलदा ऐठीक ऐ हून में अगर दिक्खी लो लोक इत्थे घूमने गी आंदे में अपनी चीजां रक्खी भाई जनानियां आई दियां जनानियां लेनिया पंजेबां लेनियां जनानियें चूड़ियां लेनियां इन्हेगी इयां बी में बड़ा शौक ऐ बच्चे बी आंदे बच्चे बी निक्के निक्के बच्चे औन उन्हेगी पसंद भाई खिलोने ठीक ऐ खिलोने च ठीक ऐ उन्हेगी गड्डियां देई ओड़ो निक्की ट्रेनां देई ओड़ो जेहड़ी किश मर्जी लेना होऐ ट्रैन निक्की निक्की ट्रेन बच्चें आस्तै जेहड़ी बच्चे में दिक्खे टूरिजम च भाई कोई बी होई सकदा पूरी फैमली आई दी हून ओह् जिया बंदा ने चीज एह् लेनी जनानियें कुड़ियै पंजेवां दिक्खी ओड़ियां हून जेहडे ज्यादा बजुर्ग जेहडे़ उन्हे शौंक उंदा भक्ती दा होंदा उन्हे केह् लैना तस्वीरां लेनियां के हा भाई इंदी तस्बीर एहकी चीज लेनी उन्हे के फोटो लेने एह् चीजां लेनियां ना हां भाई ठीक ऐ उन्हे लेई लैते फोटो फाटो ठीक ऐ माता दे फोटो सरस्बती गीता माता दे कोई कोई गीता सार दा ओह् लेई आये किताव लेई आए के हां ते निक्के बच्चे आस्ते ते पता गै है तुसेगी खिलोने बगैरा ते में अंदर इये चीजां लैनियां ना हून गन्ने दा जूस लैचै और केह् लैना ठीक ऐ बड़ा कुछ कम्म आस्ते अस चलाई सकने जित्थे टूरिजम आ दा होऐ तुसे गी पता गै है ओह् ते चलना गै चलना ऐ किन्ना बिजनस साढ़ा बिजनस जो ऐ बहुत तरक्की करी करदा उत्थे ठीक ऐ किश वी निक्की चीज दा बी किन्ना किश होई सकदा कि बहूत किश अस बनाई सकने किन्ना किश बहूत टूरिजम च इक ते है नी ऐ हून तुस कटरा जाइयै किन्ने लोक औंदे अते दुनियां औंदी रोज इन्नी दुनिया औंदी कोई कुते दा ओंदा कोई तुआंई दा औंदा ऐसी गल्ल नेई ऐ कि उत्थै साढ़ा कम्म चलदा नेईं साढ़ा कम्म बड़ा चलदा ओह् तुस जेहड़ा मर्जी करो साढ़ा कम्म चलदा गै चलदा ठीक ऐ रोटी हून जियां दिक्खी लेऔ ओह बी चलदा सारे बंदे चाहिदी रुट्टी ठीक ऐ ओह् कुते नेई खाई लकदे जेहडे़ घूमने गीं आए दा होग उत्थे रोटी ते होनी गै होनी ठीक ऐ रुट्टी दा लगंर ते लाएदा होना अपने ठीक ऐ होटल खुल्ले दा होग अपने रोटी जेहड़ी ऐ निंबू पानी बी सनाई ओड़ेआ में किश बी कम्म इयां मतलब चली ते सारा किश जंदा ऐसी गल्ल नेईं ऐ तुस जो मर्जी खोह्लो कुसे गी परने दी शौक ऐ जियां मतलब कि रबड रुमाल बगैरा जिन्नी मर्जी निक्की मुट्टी बी खोलगे नेई अपना किश इन्हे ओह् होंदे ठीक ऐ ज्यादा लोकें गी पंसद आइया ऐ चीजां होइयां ते लोकें बार बार इत्थै एह् चीज दिक्खनी एह् चीजां होदियां रौंहिदयां ते इत गला जित्थै बी मर्जी जाओ उत्थे कोई ना कोई बिजनस अपना चलदा गै रौंहदा निक्का मुट्टा बिजनस जिन्ना बी तुस करो ओह् चलदा गै रौंहदा ते तुस जियां मर्जी करो हून बिजनस जरुरी नेईं ऐ की बड़ा गै बिजनस करो पर टूरिजम आहली जगह बडियां चीजां होदियां ओहदा प्राफिट बी होंदा ऐसी गल्ल नेई कि नेई होंदा ऐ बडा प्राफिट होंदा ऐसी गल्ल नेई